علی گڑھ ضلع میں ہیلتھ سینٹر ہے جہاں پر بہت اچھی مریضوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اتنا وہاں پر رش بھی نہیں ہوتا بہت سکون سے مریضوں کو دیکھا جاتا ہے اور ان کو اچھے سے وہ ان کو اچھے سے وہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جلدی صحت مند ہوں اور جے این ایم سی ہے جہاں پر بہت سے مریض زیادہ تر مریض وہیں جاتے ہیں اور وہاں اچھی سروس دی جاتی ہے کم پیسوں میں کیونکہ وہ گورنمنٹ ہے کم پیسوں میں بہت اچھا علاج کر دیا جاتا ہے بس کچھ ہی اور وہاں پر یہ بھی کہ کووڈ کے لیے بہت اچھی سروس دی گئی تھی ابھی بہت مطلب بہت اچھے سے وہاں کے ڈاکٹرس مریضوں کو دیکھتے ہیں اور بس کافی اچھی سروس ہیں یہاں پر ہاسپیٹلس کی مریضوں کو دیکھنے کے لیے جے این ایم سی ہے بہت سی پرائیویٹ ہاسپیٹلس ہیں جہاں پر بہت اچھی دیکھ بھال کی جاتی